जॾहिं मुंहिंजो आवाज़ु थकिजी पवंदो आहे या थोरो कड़ो थी वेंदो आहे त मां लूणु ऐं गर्म पाणी जी गुरड़ियूं कंदी आहियां ॻाल्हाइण थोरो घटि करे छॾंदी आहियां मौन धारणु करे छॾंदी आहियां ऐं पंहिंजी आवाज़ खे सुठो करण लाइ मां कारा मिर्चनि खे चूसंदी बि आहियां ऐं जीअं की माखी थींदी आहे माखीअ में कारा मिर्च विझी उन खे चट बो आहे उन सां आवाज़ ऐं गलो सुठो थी वेंदो आहे मां इहे सभु कंदी आहियां